हेलो भैया आप कहाँ पर हैं मैंने आपको बोला था कि आप दो बजे तक आ जाइएगा पर आपने लेट कर दिया है मैंने आपको लोकेशन भी बताया था समय हाँ तो अभी तक आप आए नहीं हाँ मैं आपको यह बता रही थी कि वह जो निषादपुरा वाला तक्षशिला कॉलेज के पास वाला रोड है वह भी बंद है क्योकि वहाँ पर ब्रिज बन रहा है और सड़क भी बन रही है तो आप वहाँ से मत आइएगा लेट तो आपने वैसे भी करा ही दिया है तो आप डी आई जी बंग्लो वाली रोड से घूम कर आइए डी आई जी बंग्लो से आप पहले आइएगा गौतम नगर गौतम नगर से मिलेट्री एरिया मिलेट्री एरिया के पास से चौकी है चौकी के पास से एल आई जी कॉलोनी आ जाइएगा ठीक है तो आकर आप मुझे वहाँ पर कॉल कर लीजिएगा हाँ शारदा मंदिर के पास आपको जो लोकेशन दी थी आप वहाँ पर आकर मुझे कॉल कर लीजिएगा मैं आप आपका कॉल उठा लूँगी और आपसे बात कर लूँगी